ओइ वेटार आंनो माबा लाबोलाय मा होनो चिकेन फकरा लाबोलाय चावमिन ओं लाबो हाफ मोनसे लाबो हाफआव बेसेबां आयु एफा दाम एफा दाम आयु थ्रिस थाखासो लाबा जाया होनबा एफा दाम फन्सास थाखा मानि लाबोदो चावमिन लाबोदो चिकेन फकरा लाबोदो ओं औ दे लाबोदो दे लाबो लाबोदो साहाफोरखौनो एसे साहाफोरखौनो लाबोदो औ साहाबो लोंनोसै लाबोदो दे दे बानायबाय था माबारै जलदि लाबो थाबनो दैबो नांगोन दै बथलफोरखौ लाबोदो दै बथल मोनसे लाबोदो

दे लाबो दे

नांला दे चिकेन पकरा लाबोदो चावमिन लाबोदो दै लाबोदो साहा लाबोदो लोंनोसै मा ओं दे लाबोदो

लाबोबाय फाग्लि लाबो जलदि जाबायदां